हाँ मैम नमस्ते हाँ मैम आप आप का लहँगा का दुकान है क्या

जी चाहिए था लहँगा लहँगा चुन्नी चाहिए था ओ बीस पच्चीस लेंह पच्चीस लहँगे चाहिए थे जी आप दस दिन में भिजवा दीजिए जी बन्हवा में वहीं पर हमारा दुकान है वहीं भिजवा दीजिएगा आप दुकान का नाम है साक्षी जी नहीं वही चाहिए था उसका ब्लाउज उलाउज वो ये माडल का होना चाहिए और आप आप आप दुकान रखी हैं तो आपको पता ही होगा कौन कौन सी नहीं नहीं हमें लहँगा ही चाहिए लहँगा चुनरी चाहिए इसी की हमें ज़रूरत है

हाँ अलग रहनी चाहिए हाँ हाँ नी में नए मतलब नए माडल के जितने लहँगे हैं आप उन्हें भेज दीजिएगा पच्चीस ठो भेज दीजिएगा दस पंद्रह दिन में लगभग आ जाना चाहिए तो मैम पैसे का बजट आप बताएँ कितने में देंगी तीस पैंतीस हज़ार तो ज़्यादा है कुछ कम नहीं होगा तो इसीलिए आपके यहाँ से ले रहे हैं अच्छी क्वाल्टी होनी चाहिए अच्छा भी होना चाहिए आपका प फैसन वाला है तो हो गया आप समझ कर ले लीजिएगा कम करके तीस हज़ार तक दे दें आप ही बताएँ

जी नहीं बस इतना ही चाहिए भिजवाना पड़ेगा आपको हम आ नहीं सकते कित कितना उसको देना है तो आप अपने में ऐडजश्ट नहीं करेंगी ठीक है